असांजे हिते जेको हेल्थ सिस्टम आहे उहो एतिरो सुठो न आहे जेतिरो की मूं ॿुधो आहे की ॿियनि देशनि में आहे असांजे हिते प्राइवेट हॉस्पीटल त ईअं आहिनि ईअं त रक्त थियूं चूसनि ॼण जो बसि ईअं लॻंदो आहे की जेसिताईं उहो सुञो नथो थिए तेसिताईं उन खे पीड़ी थियूं रहनि पियूं हा कुझु उहो म्यूंस्पिल हॉस्पीटल में कुझु चङाई आहे पर उहा बि उन लेवल जी न आहे जेतिरी थियणु खपे मूंखे ईअं लॻे थो पियो त इहा असांखे सुधारण खपे एक्चुअली ऐं गवरमेंट उहा इन जे मथां ध्यानु ॾिए ऐं सचमुच त दवाऊं जेके आहिनि एतिरियूं त महांगियूं आहिनि एतिरियूं त महांगियूं आहिनि जो बसि ऐं मेडिकल वारा मूंखे ईअं लॻंदो आहे त वीह वीह टीह पर्सेंट उन जे मथां रिपीट था ॾियनि पिया छो था ॾियनि पिया ख़बर न आहे या त उन जे मथां पहिरियों खां ई जेका आहे उन जी क़ीमत वधाए करे पोइ हू था ॾियनि पिया इहा ॻाल्हि जेका आहे गॉरमेंट खे ध्यान में रखणु खपे ऐं प्राइवेट हॉस्पीटल जे मथां बि तमामु घणो कंट्रोल करणु खपे जीअं असां टेस्ट था करायूं एम आर आई थी एक्स रे थी या ब्लड रिपोर्ट थी उन जी बि जेका क़ीमत आहे एतिरी वधीक आहे जो बसि जो माण्हू ॾिसी करे ई ॾकी था वञनि पिया